जैसे कि हमारी भाभी रसोई में खाना बना रहीं हैं तो मुझे उनको जा कर के हेल्प करना है जैसे कि हमारी भाभी काट रही हाँ वो सब्ज़ी तो वो सब्ज़ी काट रहीं हैं मुझे उनको उनका जा कर के हेल्प करवाने में जैसे वो सब्ज़ी काट रहें तो मैं उसमें का सामग्री आई मिंग लहसुन मिर्च जो भी है मैं उनका हेल्प करूँ उसमें और अगर भाभी में सब्ज़ी बना रही हैं तो मैं आटा गूँद लूँ आटा गूँद कर के उनकी हेल्प कर दूँ और अदरवाइज़ दाल बना रहीं कुछ भी बना रहीं तो मैं उस दाल को थोड़ा सा रेडी कर दूँ उसकी सामाग्री उन को दे दूँ पहुंचा दूँ उनके पास रख दूँ जो कि जो कि वो जल्दी से हो पाए और थोड़ा तो ये है कि मुझे सफ़ाई वफ़ाई मुझे और मेरी भाभी को रसोई में अधिक कर के सफ़ाई का भी बहुत ज़्यादा उपयोग करना है कि हर एक चीज़ सफ़ाई से करें जो कि हो गया कि आपका बर्तन सब सब कुछ सफ़ाई एक दम हर चीज़ होना चाहिए और हमें जो कि रसोई में हेल्प तो करना बहुत ज़्यादा अतिआवश्यक है हेल्प करवाना चाहिए जैसे कि भाभी हैं तो भाभी की हर एक चीज़ हेल्प वो चावल हैं तो चावल को मैं पूरा धो कर के कुछ भी कर के उनके पास ला दूँ हर एक चीज़ समान उनके पास रख दूँ और वो जो बोले उनके साथ में हाथ हाथ बटाते रहूँ जो कि हर एक चीज़ जल्दी हो जाए और हाँ रसोई में अगर दो लोग हैं तो रसोई में बहुत ज़्यादा अधिकतर बात भी होती है तो बहुत जल्दी कब खाना बन जाता है और खाना भी बन जाता है अच्छा बन जाता है जो कि हमारा खाना भी भी स्वाद आ जाता है और कब खाना बन जाएगा कब नहीं टाइम कभी नहीं उतना पता चलता है जो कि बोर भी नहीं लगता है और हेल्प से बहुत ज़्यादा उनको भी ख़ुशी होती है कि हाँ चलो मुझे खाना बनाने में मेरी हेल्पियर हैं तो खाना बनाने में ख़ुशी मन लगा कर भी खाना होता है और ज़्यादा टेंसन भी नहीं वो भी नहीं टेंसन वो भी ज़्यादा नहीं थकती हैं और जल्दी जल्दी फटाक फटाक खाना बन जाता है जो कि हमें रसोई में हर एक चीज़ को देख कर के बनाना चाहिए और हाँ सफ़ाई तो अतिआवश्यक है जो कि हमें अच्छे से साफ़ सफ़ाई खान और हाँ हर एक चीज़ में हेल्प करो तो वो ज़्यादा वैटर रहता है जैसे कि दो लोग से अगर खाना बहुत ज़्यादा है तो दो हेल्पियर हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा होता है